हा असांजे एरिया में एड़ी सुठी एरिया आहे जिते ॿाहिरि खां माण्हू घुमण ईंदा आहिनि हा असांजे हिते अहिड़ी सुठी जॻह आहे जिते ॿाहिरि खां माण्हू घुमण ईंदा आहिनि टूरिस्ट ॿाहिरि जा विदेश जा ऐं जाम परियां परियां खां ॾाढा माण्हू हिते घुमण ईंदा आहिनि हिते असांजे हिते कच्छ में रण उत्सव लगंदो आहे जेको हर साल डिसम्बर जनवरी में सियारे जे टाइम ते लगंदो आहे ॿ महीना हुते जाम अहिड़ो सुठो आयोजन करे कयो वेंदो आहे हुतां ॿाहिरां खां देस खां विदेस खां जाम माण्हू टूरिस्ट ॿाहिरि जा माण्हू घुमण ईंदा आहिनि हुते मंडप वागुंर टेंट लॻंदा आहिनि हुते रहण जी बि सुविधा हूंदी आहे खाइण पीअण जी सभु हुते जाम सुठी सुविधा उते हू हूंदी आहे उत्तराण जे ॾींहुुं हुते पतंग बाज बि मल्हाई वेंदी आहे हुते पतंग जा चङा ॿाहिरां जा विदेस खां माण्हू ईंदा आहिनि हुते पतंग जी वॾी सुठी स्पर्धा थींदी आहे ऐं जेके जीतना आहिनि उन्हनि सभिनि खे इनाम ॾियो ॾिनो वेंदो आहे पहिरियों ॿियो टियों नम्बर ॾींदा आहिनि ऐं विजेता खे इनाम ॾियो वेंदो आहे हुते हर साल सियारे जे टाइम ते ॿ महीना टे महीना जाम सुठो अहिड़ो आयोजन कयो वेंदो आहे हुते खाइण पीअण जी व्यवस्था सभु थी वेंदी आहे उनजे करे हिते माण्हूनि जो सुठो अहिड़ो नफ़ो मुनाफ़ो थींदो आहे ॿाहिरि खां माण्हू घुमण ईंदा आहिनि हिन करे खाइण पीअण जा धंधा होटल जा धंधा जेके वाहन चालक आहिनि रिक्शा वारा गाॾियूं मोटर वारा हुननि जो बि सुठो अहिड़ो धंधो थींदो आहे हिने करे असांजे हिते जाम सुठो अहिड़ो विकास थियो आए अईं सभिनि माण्हूनि खे उन्हनि जो सुठो फ़ाइदो थियो आहे ऐं असांजे हिते अहमदाबाद में जेको साबरमती आहे हुते बि अहिड़ी सुठी जॻह आहे हुते बि ॿाहिरि खां माण्हू घुमण ईंदा आहिनि ऐं इने करे हुते बि होटल खाइण पीअण जो हेरो सुठो विकास थियो आहे ऐं उनजे करे सभिनि खे सुठो रोजगार धंधे जो फ़ाइदो थियो आहे